हाँ भईया तो ठीक है कब चलना है तो अभी कितने टाइम में आओ कितने टाइम में आऊँ कितने लोग हैं तो कहाँ चलना है आपको यमुना पुल तो आपका अठारह सौ लग जाएगा अठारह सौ लगेगा हाँ यहाँ के यमुनापुल के लिए तो भाई अभी हमारा तेल जलता है और गैस जलता है तो कहाँ से इतने में नहीं हो पाएगा ना हो जाएगा भाई बट इतनी दूर जाना है आप बोल रहे हैं बहुत लगे हैं ऑटो ड्राइवर ठीक है फिर हम एडजस्ट करते हैं बट कितने समय में आएँ दो सवारी हो आप तो आप आप कितना देंगे आप अपनी तरफ से कितना देना चाहते हैं तो फिर भी आप बता सकते हैं कितना दे देंगे आप तो आप बताइए कितना देंगे आप पाँच सौ में कैसे हो पाएगा फिर भी हम कोशिश करेंगे बट इतने में नहीं थोड़ा ज़्यादा दे भाई कैसे हो पाएगा फिर भी दे और बढ़ाइए थोड़ा ठीक है फिर ठीक है फिर कितने टाइम में आऊँ बता दीजिए ठीक है फिर ठीक है हम्म हाँ हो गया ठीक है